आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एप एप है जैसे ये हो गया क्या कहता है फेसबुक हो गया व्हाटसेप हो गया इस्टाग्राम हो गया फेस फेसबुक पर हम हम हम फेसबुक पर हम बहुत बहुत सारे कार्टून देखते हैं बहुत बहुत सारे मूवीस देखते हैं कुछ भी कुछ भी बहुत बहुत तरह तरह के बहुत तरह तरह के सब देखते हैं और व्हाटसेप का व्हाटसेप पर व्हाटसेप पर भी हम देखते व्हाटसेप पर व्हाटसेप पर भी माने व्हाटसेप में हम स्टेसस लगाते हैं और उसका माने वा माने कहीं कहीं कुछ भेजना रहता है व्हाटसेप की व्हाटसेप एप से हमें हम माने कहीं का कुछ फोटो वगैरह भेज सकते हैं कुछ भी है लो मेसेज मेसेज व्हाटसेप के द्वारा कर सकते हैं इस्टाग्राम इस्टाग्राम से इस्टाग्राम से पहले हम माने स्टेसस लगा सकते हैं फोटो भी लगा सकते हैं जे इस्मा इस्मार्टफोन स्मार्टफोन आजकल स्मार्टफोन स्मार्ट फोन बहुत बहुत ही फायदे हैं स्मार्टफोन से हम माने बहु बहुत कुछ देख सकते हैं ब बहुत बहुत अच्छे अच्छे तरीके से माने बात भी कह सकते हैं स्मार्टफोन आ जाने के बाद पहले पह पहले छोटा फोन था छोटा फोन से लोग ऐसे ही बात करते थे उसके आजकल के जमाने में स्मार्टफोन आ गया स्मार्टफोन से लोग लोग वीडियो कॉल भी कहीं कहीं बात कर सकते हैं स्मार्टफोन के बहुत बहुत फ़ायदे हैं फ़ायदे हैं और

कहीं नुकसान तो है लेकिन वो जायदातार हमने स्मार्टफोन से फायदे ही मिलता है